पहिने जमाना मे बच्चा सब होइ छलै तऽ पोलियो के दवाइ नहि छलै आब सरकार दिस सऽ पोलियो के दवाई आबय लगलै आओर संग संग सरकारो सब गाँव गाँव घर घर जा कऽ पोलियो के दवाई बच्चा सब के पीयाबै छथिन आओर ओहिठाम आशा वर्कर सब जा जा कऽ अपन घर घर जा जा कऽ टोले महल्ला जा के पोलियो के दवाई दै छथिन आ पोलियो मे किछु सुधार भेलै हन आओर अहिना जे जॅं गाँव गाँव घर घर जा जा के बच्चा सब के पोलियो के दवाई पियेथिन आओर ओहिठाम के सरकार के जेना आशा डॉक्टर कम्पोंडर ई सब जे जाकऽ ओहिठाम जे छै देखभाल करथिन तऽ पोलियो कम हेतै पोलियो के वृद्धि बहुत कम हेतै पोलियो नहि बढ़तै आओर बच्चासब स्वस्थ रहतै स्वस्थ रहतै और कोनो तरहक के बच्चा सब मे दिक्कत नहि हेतै ओ सरकार द्वारा ई कार्यक्रम बहुत नीक चलायल गेलहन अहि मे हम बहुत ख़ुशी जतबै छी जे अहिना कार्यक्रम ई पोलियो दवाई के चलैत रहत तऽ हमर गाँव सुरक्षित रहत आ बच्चा सब स्वस्थ रहत